जय झूलेलाल भारत में इलाही तरहनि जा माण्हू रहंदा आहिनि अलॻि अलॻि माण्हू रहंदा आहिनि महाराष्ट्र में बि रहंदा आहिनि दक्षिण भारत में बि रहंदा आहिनि सभ जॻह ते अलॻि अलॻि माण्हू रहंदा आहिनि उन्हनि जे करे हिते जी हा वर्क आहे न उहो कच्छी वर्क थींदो आहे जीअं ॿिए शहर में आया आहियूं जेकी बैंगल्स आहिनि थींदा आहिनि अना कहिड़े शहर में

साड़ियूं आहिनि पटोला साड़ियूं जो वर्क थींदो आहे अने महाराष्ट्र में अने गुजरात में सभ जॻह ते अलॻि अलॻि हथनि जा वर्क बि थींदा आहिनि जीअं पाण हिते गुजरात में फेमस आहे पंहिंजो साड़ी पटोला साड़ी फेमस आहे बांधणी साड़ी फेमस आहे इएं सभ जॻह ते अलॻि अलॻि तरह जी अलॻि अलॻि सभ माण्हू बि रहंदा आहिनि अञा उनजी अलॻि अलॻि हथ ऐं पंहिंजो हथ बुनाई जो हथ वर्क बि आहे उहो बि पाण अलॻि अलॻि शहर में हूंदो आहे